व्रत करैत छियै हमे तऽ ओहिमे फायदा की होइत छै यए से सभ अथि रवि करैत छी दिनकर बाबाके पूजा करैत छी जल दैत छी प्रसाद चढ़बैत छी फूल पान चढ़बैत छी आओर पूजा कए कऽ आबैत छी अपन जे गछल रहैए जे मोनमे पूरा होइत छै से ओकर हम करैत छियै इएह पूजा करैत छियै दिनकर बाबाकेँ फूल चढ़बैत छियै प्रसाद चढ़बैत छियै लड्डू चढ़ाबैत छियै तऽ पूजा पाठ कय कऽ जे कबुला रहैत छै कबुला करैत छियै देखै छियै पूरा भए जाइत छै तऽ भगवानकेँ जाइत छियै पूजा करय लेल एक दू लोटा जल दै लेल प्रसाद चढ़ाबय लेल जे गछने रहै छियै ने जाइत छियै चढ़ाबय लेल जब पूरा भए जाइत छै ने तब जाइत छियै चढ़ाबय लेल चढ़ा कऽ आबैत छियै बाल बच्चाकेँ दैत छियै प्रसाद खाइए पियैए भगवान राखैए नीकसँ आओर की करबै रवि करैत छी मङ्गल करैत छी हनुमानजीकेँ जाइत छी जल चढ़ाबय बजरङ्गबलीकेँ पूजा पाठ करय